पयलीं सारकें आतां कांयच उरलें ना पयलीं लोक आपूण जावन नाटकां वताले नाटकाक थंय तीन तीन वरां बसून ते कलाकारांचें सुंदर नाटक पळयताले पूण आतां नाटकाक म्हणटा ते कोणूच नासता सगले म्हणटा आपल्याक दुसरे दिसा ऑफीस आसा स्कूल आसा काम आसा कोण बसना नाटकाक कारण आतां आयलां तें टि वी ही टॅक्नोलॉजी चेंज जायत आसा पयलीं जशें संगीत आनी नाच वांगडात आसताले तशे आतां कांय उरलें ना आतां सगळें मेळटा तें फोनार फोन हातीन आसलो की टीक टीक केलें विडिओज दिसतात जाय तसलो डांस मेळटा जाय तसलें सोंग मेळटा अशें करून आमच्या नाट्यकारांक वा दुसऱ्या कलाकारांक जांकां आपली कला एका मंचार सादर करपाची आसता तांकां खुबशे कमी ऑपोर्चुनिटीस मेळटा आनी संदीच सोडा संदीच जर लोक आयल्या सुद्दां जाल्यार त्या लोकांक ते कलाकार किदें सादर करता तितून चडशा लोकांक आवड नासता थंय सुद्दां लोक आपलो मोबायल घेवन बसता अशें करून आमी आमच्याच कलाकारांक फाटीं वडयता काय किदें अशें दिसपाक लागलां नाटकां जाता तेन्ना सगळो हॉल भरून भायर लोक उबे आसताले आनी आतां पयलींच्या काळाची नाटकां म्हणटा आनी नाटकाक फक्त पांच नाल्या स जाणटेली बसलेलीं आसता

हो जो बदल आमच्या भितर घडत आसा हो आमी चेंज करपाक शकना पूण आमी त्या कलाकारांक आदर दिवपा खातीर नाल्या तेंची कला कलाचो आदर करपा खातीर आमी तांच्या खातीर ते इवेंन्ट्स तरी पळोवपाक शकता आनी आमी तांकां थोडो तरी मान दिवपाक शकता